हाय म्हगे नांव जना आनी हांव कॉल कोत कितें हांव इंट्रस्टेड आहलोलो तुमगे योगा मेडिटेशन रिट्रिटा वसपाक हांव जायत दीस जलो एसो कितें येता काय म्हूण चोयतलो की म्हाका फिजिकली आनी मॅटली कितें वेलनस आनी इनर स्टील स्टिलनस कितें मेळटलो काय म्हूण आनी हो प्रोग्रॅम म्हाका दिसो जा म्हाक एक पफेक्ट फीट म्हण आनी म्हाका स्पोट बूक करूंक जाय मुगेलो ह्या प्रोग्रेमाक म्हाका फूल म्हाका डिटेल्स कळोंक जायो लायक कितें कितें जातो तें कांय म्हण सो तुमगे एगजेक्ट खंय कितें जातोलें खंय लोकेशन आसा तुमगेली आनी कितें तें आमकां पॅकेजींग कितें कितें जाता तें डेली शेड्यूल कितें आसतो तो एक्टिवी डेज कितें जाता ते आनी कितें एक्सपेक्ट करपा तें हें म्हाका जाण जावपा आसलले आनी हांव क्युरियस आमी मेडिटेशन सेशन कितको आसता तें आतां मुगे डिटेल्स मुगे डिटेल्सू सो म्हगे नांव जोना मुगे फोन नंबर नायन एट फो फायव सिक्स सेवन एट आनी इमेल एड्रेस जॉना एट द रेट डॉट कॉम आनी म्हाका एलर्जीज बीन नाय कित्याचोच बट म्हाका दोनीय चलता वेज आनी नॉन वॅज पासून आनी कितें करून मॅडिटेशन आनी कसो मॅडिटेशन आसा तो तें म्हाका जाण जावपा लागलोलें तुमका इन्क्वायर करपाक हांवें फोन केलोलो प्लस म्हाका तुमगे पेमेंट मॅथड कोळूं जालोले लायक हांव कॅन आय पे तुमगे फीज कितू आसत ती इज इट इन्स्टॉलमेंट प्लॅनाचेर की को वाय पेमेंट लिंक कते आसत तें आनी क्रॅडीट कार्ड घेतले सो ते म्हाका आतां पेमेंट फायनलायज जावपचो न्हू पयलीं कॅन यू लायक तुमगे एक्सप्लेन करतले तुम म्हाका की कॅन्सलेशन रिफंड पॉलिसी आनी कितें कितें केसली इमरजंसी आसा जाल्यार तुमी हें करतले पेमट मॅथड कितें आमाक कोडो जालो आसलें फो बिफोर पेमंट मॅथड आनी आमगे योगा गियर मॅट्स कितें योगा लागता ते सामान आम घेवपाचें घेवन येवपाचें तून प्रोवायड करतले आनी हें पेमेंटा इन्क्लूड आसतलें तेशें को कितें सो हांव तुका सो हें सगलें जाण जावपा हांव इनक्वायर करपा तुमक फोन मारलोलो हय हांव आतां पेमेंट कोत्पाचो एक पाट पेमेंट जाल म्हुटीर तुम म्हाका इमेल धाडा जाली कितें कितें आसतो तें कितें कितें करपा आसलो तें आनी कितें कितें आसतो तें एक मेल तुम धाडटले धाडपा नाय तें इन्क्वायर करपा म्हाका हें जायललें सो म्हाको बूक करू जाय आसल्लो स्पॉट म्हगेलो सो म्हगे म्हाका प्लेस मेळटली न्हू आनी हे मगे मेंनटली आनी फिजिकली कितको म्हाका बरो आसता तें थ्रू ईमेल म्हाका तुमी गायड करूं जाता गायडलायन्स तुम धाडूं जाता ईमेलांतल्यान आनी पेमंट मॅथड आसतो तो वन्स आमी प्रिपेर करत्ताय तो एक पटी पेमेंट जालो म्हणटीक मात्शें कन्फर्म कराय म्हाका ओके थँक्यू